آج کل انڈیا میں جو کھیل چل رہے ہیں اس میں بہت سی ایسی کھیلیں بھی بہت سے ایسے گیمس موجود ہیں جس میں خواتین اپنے جوہر دکھا رہی ہیں انہی میں سے ایک گیم جو ہے وہ کرکٹ کا گیم ہے اور اس میں خواتین اپنی مکمل جوہر دکھا رہی ہیں بہت سی خواتین نمائندہ نظر آتی ہیں اس کھیلوں میں اور بہت سی خواتین نے اور بھی دیگر کھیل کو اپنا رکھا ہے کرکٹ ٹیم انڈیا کی جو بہت ہی مشہور ٹیم ہے جو خواتین کی مشہور ٹیم ہے اس میں خواتین جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے فتح حاصل کرتی ہیں اور اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے جس طرح انسان اور مرد جس طرح ترقی کر رہا ہے مرد دوسری فیلڈوں میں جا رہا ہے گیموں میں جا رہا ہے اور کرکٹ میچ میں جا رہا ہے اسی طرح خواتین بھی دھیرے دھیرے اپنے جوہر دکھا رہی ہیں کھیلوں میں اور اس طرف اپنا رجحان بڑھا رہی ہیں